क्या आप ब्यूटी से बोल रही हैं क्या आप वहाँ की मैनेजर बोल रही हैं तो आप को दूल्हा दुल्हन का कपड़ा मुझे दूल्हा दुल्हन को सजवाना है तो आप कितना पैसा लेती हैं अगर मैं लहँगा और शेरवानी लेकर आऊँ तो और आप अगर हमे रेन्ट पर देंगी सजवाने के लिए दूल्हा दुल्हन को तो कितना पैसा लेंगी अच्छा तो हम लेकर आएँगे दूल्हा दुल्हन को कि आप मेरे घर पर आएँगी रेड कलर का लहँगा चाहिए और चुनरी थोड़ी डार्क में रेड चाहिए और उसमें अच्छे से कढ़ाई हो भरा हो दुल्हन के टाइप में चाहिए लहँगा और उसके लहँगे की पूरी ज़्वेलरी चाहिए पूरा सेट चाहिए इयर रिन्ग्स और और जो भी सब सेट रहता है लहँगे के लिए वह सब चाहिए और दूल्हे के लिए क्रीम कलर की शेरवानी और रेड कलर का धोती और रेड कलर की वह टोपी चाहिए और वह चाहिए रुमाल चाहिए गमछा जो होता है और दूल्हे का जूता चाहिए शेरवानी का हाँ तो आप इतना सब देंगी तो कितना पैसा लेंगी और हम लहँगा और शेरवानी लेकर आएँ तो ज़्वेलरी सेट और मेकअप का कितना लेंगी कम नहीं करेंगी पन्द्रह हज़ार में से थोड़ा कम नहीं करेंगी थोड़ा सा तो कम कर दीजिए आप थोड़ा सा तो थोड़ा बहुत तो हर दुक़ानदार वाले कम करते हैं हाँ और वहाँ पर फेसवॉश और सामग्री मिल जाएगी सामान और और हेयर इस्टाइल का हेयर इस्टाइल कैसा बनाती हैं दुल्हन का जूड़ा में बनाएँगी कि चोटी में बनाएँगी

क्या आप मेहँदी उहँदी भी लगा लेती हैं दूल्हा दुल्हन को दूल्हे वाली दुल्हन वाली जो हाथ में दूल्हा दुल्हन बनाते हैं मेहँदी और दुल्हन के लिए पायल वायल यह सब आपकी दुक़ान पर मिलती है और फेसवॉश फेसियल यह सब भी कर दीजिएगा उसी पैसे में हो जाएगा कि कम पैसा लगेगा हाँ तो क्या मैं आपको अठ्ठा वह बीस हज़ार सारा सेट आपको देना पड़ेगा तो बीस हज़ार लगेगा ठीक है आप पैसा बहुत ज़्यादा बता रही हैं ठीक है बाद में बात करेंगे नमस्ते